नमस्ते ठीक है मिल जाएगी भरत कुंड मार्ग पर है नहीं नहीं पहले था अब नहीं है हाँ हाँ बिकने लगी हैं सरदा हुआ मीने दस पंद्रह लाख बिस्ता मिलती है हाँ ठीक है मिल जाएगी अचारी के सगरा पर है अपना नहीं नहीं नहीं अपने एरिया में यहाँ भेसा जो धेरिया में अपने ही देखती हैं मेहनत किसान की है हाँ सोलह पच्चीस सोलह पचासी का प्लाट है

बस वही पंद्रह लाख

हम अपना लड़का बैठता है दिखाने के लिए आपको जरूरत होगी तो लड़का दिखा देगा

ठीक है जब आपको देखना होगा तब आइएगा लड़का जाके दिखा देगा अपना देख लीजिएगा जो पसंद आएगी वही ले लेना उसका नाम मोहन है